नोंसिनाव मोनसे गारि दिनै सानसेनि थाखाय मोनथ'गोन नामा जोङो सइजान केपासिटिनि केपासिटि गारि नांगौमोन आरोखि मानाससिम थांनो थाखाय आरोखि दा नोंसोरसो बेसेबां लायो सानसेयाव बेसेबां लायो ना घन्टा हिसाब लायो जायखिजाया बेखौ फोरमायहरदो नामा